नोंथाङा जोंनो नोंथांनि सि जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना हागोन आं फास्ट टाइम जिखौ मा बायदि दादोंमोन जिखो जोहा आं आइ बिखुनजोनिफ्रायसो सोलोंदोंमोन जि दानायखौ फास्ट टाइमआव आङो जिखौ दानोनो रोङामोन आइआ जि जोंखौ मोजाङैनो सोंनाय खुन्दुंखौ माबायदि थुननांगौ बबिनाव बेखौ फोरोंदोंमोन आरो फास्ट टाइमआव बिनि उनाव हारसिंनो लासै लासै रोंग्रा जाबाय आरो ओम सानै सानैनो माबायदि खालामबा मारै जागोन होननानै माबा माबा सानै सानैनो मावनो हारसिं हारसिंनो रोंग्रा जाबाय खुन्दुंखौ माबायदि जरायो जों फास्ट टाइम जिखौ आरो सोंनायाव माबायदिहै खालामो बेखिनिखौ आं आइनिफ्राइ सब सोलोंनानै लादोंमोन जोंहा आइ बिखुनजोनिफ्राइ आंथ' स्कुलाव थांनाय समाव जेब्बो रोङामोन नालाय आइयासो सोलोंदों आं जेब्ला हा हाबा जाखांनायनि उनाव आं आइ मोननाव फैबाय नालाय हवा मोन्नाव बेयाव मानि सोलोंनानै लानो गोनां जाबाय आरो बेखिनि जि दानाय खिनि माबाखौ आं आरो खामानि दामानि जेबो रोंखायामोन नालाय बिनि उनाव आरो माने सोलोंनाय जाबाय आरो जिखुनु दानो थाखै आं फास्ट टाइम जिखौ दादोंमोन बिहु फालि बिहु फालिनि उनाव लासै लासै गामसा दाबाय गामसा दानायनि उनाव आर'नाइ दाबाय आर'नाइ दाखांनायनि उनाव ओह नागासल दाबाय नागासल दाखांनायनि उनाव इन्दि सि दाबाय बिदिनो दायै दायै दायै माने हारसिंनो गोरों जालांबाय आरो मा बायदिहाय मा होनो दाब्ला माबादि डिजेना ओंखारो बेखिनिखौ रोंग्रा जालांबाय आरो जोङो मानो जिखोलाइ जों दायो दानायालाय मा होनो गाव माने फारसेहै हारसिंनो माने डिजेन डि डिजेनखौ बनाय बनाय दाबाला माने मानो दसेनो माने फसायनानै मानसिफोरा माने लाना थाङो आरो जिखौ माने फान आं मानो बांसिनानो फाननायनि जिखौसो दानाय जाखायो गामसाफोरखोबाबौ माबा मा होनो इन्दि जिखौबाबो नागासल बाबो मा होनो आर'नाइ जिबाबो आं गां बांसिनानो मानो फान्नायनिसो दानाय जायो मानो होमबा आग्लाइनायखौल'सो न'वाव लाखिनाय जायो आरो आरो आङो बिदिनो इन्दि जिखौ दा बांसिन दानाय जादों आरो मानो होमबा इन्दि जिया बांसिन माने जोंनि थाखाय माबा ना मान गोनां जि आरो मा होनो मान गोनां जिबो हले आरो माने गा गावनि प्रफिटनि थाखाय माने जोंनि थाखाय मोजां आरो माने प्रफिट जायो आरो फानोब्ला फैसाया दाम मोनो नालाय बिनिखाय बेनो आरो जों जिखौ दानानै माने फानोब्ला बांसिन मानि रांखो बुरजा मोन्नाय बादि मोनो नालाय बेनिखायनो जों इन्दि जिखौ दानाय जायो आरो बांसिनानो दोङो जोंनि गामियाव बहुत मा होनो हो मा होनो इन्दि जि दाग्रा दख'ना दाग्रा गावबा गाव गावबा गाव मानि मानि बि बिसोरबो गावबा गाव मानि गावबा गाव फानो आरो मानि बजाराव फानो गामियाव फानो बायदिसिना फानो आरो बिदिनो जों गासिबो मा होनो जिखोनो दायै दायै माहोनो हिन्जाव जाबाय नालाय बिहामजो जाबाय नालाय जिखोनो दानानै फानाब्ला जोंहा उफायानो गैया आरो बिदि जों बिखो बे खामानिखौनो मावनानै दा दा दंथ'यो आरो जोंहा आरो जेबो गैया नालाय हौवाफ्राबो साख्रि बाख्रिबो बेनिखायनो जोंहा जिखौनो दानो गोनां जायो आरो खस्थ' मस्थहैनो गथ' फरायनायनि थाखाय गाव गावनि नांगौनि थाखाय जों जिखोनो दायो आरो